مجھے زندگی میں جو سب سے زیادہ چیلنجیز کرنا پڑا وہ میری میر انگلس ایسی اور لینگویج تھی جس کا مجھے سب سے زیادہ چیلنج کرنا پڑا کہ میں ایک جگہ کوچنگ میں گئی وہاں پہ لوگ سب انگلش بولا کرتے تھے لیکن وہاں مجھے اتنا ڈر لگتا تھا جو اتنا سا بھی کونفڈینس نہیں تھا کہ میں وہاں انگلش کی ایک الفاظ یا اپنا نام بھی پورا ایک انٹروڈکشن دے پاؤں اتنی زیادہ چیلنجیز پڑنے پہ ان لوگوں کو دیکھتی تھی ڈر لگتا تھا اتنا بھی کونفڈینس نہیں تھا لیکن میں جب وہاں پر گئی وہاں پر لوگوں سے سیکھی تو اتنا زیادہ تو چیلنجیز ملا مجھے لوگوں کے ذریعے کہ لوگ اتنا انگلش بول رہے ہیں میں کیا ہی کروں گی کہ پتہ ہی نہیں چلا مجھے لوگوں سے ڈر لگتا تھا کہ ارے بھائی انگلش میں بولنا ہے میں کیا ہی کر پاؤں گی ہر چیز سے ڈر لگتا تھا یہاں تک کہ بینک جا رہی ہوں تو مطلب وہاں پر نام بھی لکھنے میں کہ میں نام لکھ پاؤں گی یا نہیں لکھ پاؤں گی اتنی چیزوں کا چیلنجیز کرنا پڑا مجھے اپنی زندگی کے اندر لیکن آج اسی کوچنگ کی وجہ سے مجھے اتنا ڈیولپمنٹ ملا کہ میں آج ایک پورا سینٹینس بول پاتی ہوں انگلش میں اور بینک میں بھی آج میں بنا ڈرے بنا اس کے میں چلی جاتی ہوں